मुरगी केना पालल जाइ छै केना पालै छियै मुरगी जे मुरगी लाबै छियै खरीद कऽ मुरगीके घर बनबै छियै पिंजरा बढ़िआँसँ बनाबै छियै मुरगीकेँ ओहिमे डालै छियै अनाज लाबै छियै खरीद कऽ गेहूँ दाना जे खाइ छै मुरगी ओ खरीदय पड़ै छै ओ खरीद कऽ लाबै छियै मुरगीकेँ खिलबै छियै मुरगी तब खाइ छै बढ़िआँ पालन करै छियै मुरगीके सभ पालन बढ़िआँ होइ छै मुरगीके बढ़िआँ पालन करै छियै मुरगीके अड़ोस पड़ोस भी पालै छै अड़ोस पड़ोसमे पालै छै मुरगी खूब बढ़िआँ पालन करै छै ओहो सभ पिंजरा अर लाबै छै अनाज आओर लाबै छै खिलाय पिलाय कऽ बाहर निकालै छै खिलाय कऽ दाना पानि खिलाय कऽ दाना उर खिलाय कऽ फेर पिंजरामे दऽ दै छै अपन अंदरमे रहै छै मुरगी एना मुरगी पालै छियै हमरा अरके अड़ोस पड़ोस भी पालै छै एहनेके मुरगी मुरगी एहने पालल मुरगिओमे बहुत मेहनत लगै छै पालयमे गाय छै गाय पोसै छियै घास लाबै छियै कुट्टी काटै छियै आ सानी लगबै छियै आँटा छीँटै छियै कुट्टीपर पानि दै छियै खड़ी दै छियै मालकेँ खिलबै छियै माल खाइ छै गायके एना पास पोषण पालन होइ छै अड़ोस पड़ोस भी अइसे अहिने पोषण पालन करै छै गायके देखै छियै ओ सभके अहिने करै छै ओसभ घास लाबै छै कुट्टी काटै छै सानी लगबै छै खिलबै छै कुट्टीपर आँटा छीँटै छै तब गाय खाइ छै गायके न बढ़िआँसँ घूर धुइआँ देल जाइ छै हिफाजत करल जाइ छै गायके लिए रहयके लिए बढ़िआँ व्यवस्था करल जाइ छै जेना मुरगीके व्यवस्था होइ छै ओना गायके भी व्यवस्था करल जाइ छै अड़ोस पड़ोस भी बढ़िआँ व्यवस्था करने रहै छै ओ सभकेँ देखै छियै बढ़िआँ व्यवस्था करै छै एहि हिसाबसँ हमहूँ करै छियै उएह हिसाबसँ व्यवस्था करै छियै अड़ोस पड़ोस भी घास लाबै छै कुट्टी काटै छै सानी लगबै छै पानि पानि दै छै गायकेँ खि पानिपर कुट्टी दै छै कुट्टीपर आँटा छीँटै छै खड़ी छीँटै छै तब गाय खाइ छै एना गायके पोषण पालन होइ छै गायके मुरगीके हिफाजत बढ़िआँसँ करल जाइ छै तभिए गाय मुरगी फैलै छै बकरीके भी पोषण पालन होइ छै बकरीकेँ भी चरबै लेल जाइ छियै चरबै लए जाइ छै बकरीकेँ अड़ोस पड़ोस सभमे भी चरबै लए जाइ छै बकरीकेँ बकरीकेँ भी चराबै छै आबै छै फेर ओकर घरमे देल जाइ छै ओकरा खाइ पियै लेल दै छै फेर बकरीके बढ़िआँ पोषण पालन करल जाइ छै बकरीकेँ फेर बढ़िआँसँ विदा करल जाइ छै बकरीके मुरगीके गायके पोषण पालन ने करल जाइ छै गायोमे मेहनत छै बकरिओमे मेहनत छै मुरगिओमे छै हर चीजमे मेहनत रहै छै हर चीजके पोषण पालन करयमे मेहनत रहै छै सभकिछुके सभकिछुमे मेहनत उठबय पड़ै छै टाइम टाइमपर मुरगिओकेँ पानि दहक अनाज दहक फेर ओकरा पिंजरामे दहक गायेकेँ टाइम टाइम पानि दहक ओकरा खाय लेल दहक टाइम टेबुल बकरिओकेँ टाइम टेबुल खाय लेल चरबै लेल ओकरा चरी चाहियै टाइम टेबुल खेनाइ पिनाइ सभकिछुके बढ़िआँसँ पोषण पालन करल जाइ छै सभकिछुके सभकिछुमे मेहनत छै खरचा छै बगैर खरचाके थोड़े होइ छै

टाइम बरबाद होइ छै मुरगिओमे टाइम बरबाद होइ छै गायोमे टाइम बरबाद होइ छै समय दिअ पड़ै छै मुरगिओ पोसयमे समय दिअ पड़ै छै गाएओ पोसयमे समय दिअ पड़ै छै बकरिओ पोसयमे समय दिअ पड़ै छै सभकिछु पोसयमे समय दिअ पड़ै छै सभकिछुमे मेहनत लगै छै